ہیلو ہوں بتائیں کون بول رہے ہیں ہاں جی ہاں ملٹی کار شو روم سے بات کر رہا ہوں فرمائیے آپ میرا نام شبیر احمد ہے اور میں یہاں کاروں کی نگرانی میں ہوں بتائیں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں میں اچھا کیا سونیٹ کار کے بارے میں دیکھیے اجی دیکھیے اب یہ نئی لانچ ہوئی ہے مارکیٹ میں بہت کم ہیں لیکن لک وائز بہت اچھی ہے آپ کو دیکھتے ہی پسند آ جائے گی اور اس میں کلرس اگر آپ چننا چاہیں گے تو بہت سارے کلرس ہیں ریڈ بھی ہے خریدنی ہے دیکھیے اس کار کو خریدنے کے لیے آپ کو تقریباً تقریباً یہ اس کار کی ویلیو ساٹھ لاکھ روپے ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً بیس لاکھ روپے تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوگی یعنی پہلی بار جب آپ وہ بھریں گے کار اٹھائیں گے تو بیس لاکھ روپے تو آپ کو پہلی بار دینے ہوں گے اور اس کے بعد آپ قسط اگر بنوانا چاہیں تو قسط بن جائے گی اور قسط نہیں بنوانا چاہتے ہیں تو پوری رقم ایک ساتھ دینے چاہیں تو ایک ساتھ دے دیجیے گا چالیس لاکھ روپے اور ہو جائیں گے تو ٹوٹل ساٹھ لاکھ روپے ہیں دیکھیے آف وائٹ ہے بلیک ہے ریڈ ہے میہرون ہیں اور بھی کئی کلر ہیں کچھ جو آ آ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ پانچ چھ کلر تو مجھے یاد ہیں باقی اور ہیں میں آپ کو بکلیکٹ دکھا دوں گا آپ اس میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھنے کے بعد اور دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھیے شو روم جو ہے دریا گنج میں ہی ہے یہ گولچہ سنیما ہوا کرتا تھا پہلے اس کے پاس بہت بڑا شو روم ہے آپ جو ہیں تشریف لائیں ٹائمنگ دیکھیے صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک ہے جی ہاں جی ہفتے میں چھ دن آ سکتے ہیں آپ ٹوٹل اور سنڈے آف رہتا ہے جی کیش ہو جائے گا تو اچھا رہے گا دیکھیے ٹوٹل پہلی انسٹالمنٹ جو ہوگی آپ کی وہ بیس لاکھ روپے سے کی ہوگی اس کے بعد آپ چاہیں تو انسٹالمنٹ بنوا لیں یا پوری پیمنٹ ایک ساتھ کرنا چاہیں کیش بھی لے سکتے ہیں جیسا چاہیں آپ کر سکتے ہیں دونوں آپشن ہیں آپ کے ہم تو کسٹمر کی آسانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بس آپ آئیے تشریف لائیے اور خدمت کا موقع دیں جی اور کوئی انکوائری کرنی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کی ہر بخدمت کرنے ہر وقت حاضر ہوں ٹھیک ہے اچھا ہاں ان شاء اللہ اوکے اور